इक बुक उप्पर फोकस करना काफी मुश्किल होई जंदा इस लेई में मल्टीपल बुक्स रीड करदी आं इक टाइम उप्पर मल्टीपल बुक्स रीड करने दा मतलब एह् बी ऐ कि कि कि हर इक प्रकार दी जो बी मैनु पसंद आ दी ऐ जो बी मिगी पसंद आ में ओह् लेई लैनी ते उस बुक दी रीड करदे रौह्ना इक टाइम आंदा बंदा बोर होई जंदा बुक कोला ते उस टाइम उप्पर मन करदा कि कुछ होर करने दा ते कोई शैल कोई होर बुक फड़ी लैओ जि'यां इक साइड कोई सैल्फ हैल्प दी बुक जेह्ड़ी थोह्ड़ी जेही बोरिंग होंदी ऐ बट दुई साइड जेह्ड़ी फिक्शनल बुक्स पढ़ने च काफी जादा मजा आंदा ऐ ते उस टाइप दी बुक्स अस पढ़ी सकदे आं एह्दे अलावा अगर अस इक टाइम उप्पर इक बुक पर फोकस करना आई थिंक मेरे बास्तै बड़ी मुश्किल ऐ क्यूंकि मेरा दमाक हमेशा चला दा कि ओह्की बी रीड करी लैन्नी आं ओह्की बी रीड करी लैन्नी आं ते दो तिन्न आप्शंस होंदे कि जिस टाइम जेह्ड़ा मूड ऐ है ना अगर मूड काफी जादा डिसिप्लिन्ड फील होआ दा काफी फोकस फील होआ दा ते वैसी बुक पढ़ां अगर मूड काफी जादा काम ऐ ते मतलब उस टाइप दी बुक रीड करां ऐट दी सेम टाइम ते इस त'रा में अपने माइंड दी थोह्ड़ा ओह् रखदी आं कि चाइस रौंह्दी ऐ माइंड कोल कि एह् निं कि अपने माइंड गी इक दम ओह् करी ओड़ना कि इ'यो रीड कर इ'यो रीड कर हमेशा अपने आप दी आप्शन्स देओ ते उस त'रा काफी चीजां चेंज होई सकदियां